हैलो हां जी मेरे स्हाब च बड़ा बड्डा यरो मेरे स्हाब ते बड़ा बड्डा पंज कमरे न फ्ही दं'ऊ बाथरूम किचन बड्डा बरांडा ते लाबी द'ऊं हाल दिक्खी लैओ चार पंज करोड़ रपेआ लग्गी जाना ओह् ते प्रापर्टी डीलर ऐ तुसें थुआढ़ा ते कम्म गै घर दिक्खना में घट्ट नि ना दस्सी सकना मेरा घर ते इ'यां शैल ऐ अगर तुसेंगी कुदै होर पसंद आंदा तुस ओह् दिक्खी लैओ फ्ही दिक्खी लैओ तुस पैह्ले आह्नियै रेट रूट करी लैगे फ्ही हां बड़ा बड्डा मेरा घर आपूं लैना जां कुसै गी लेई देना आपूं लैना ते लेई लैओ फ्ही जदूं तुस बेह्ले होगे अदूं आई जाओ हां कोई गल्ल निं नंबर ऐ मेरे कोल थुआढ़ा तुस करी लैएओ मिगी फोन तैल्लू औना औग तुसें अजें द'ऊं त्रै हफ्ते धोड़ी नि आएओ अजें में हफ्ता इक दो कुतै घर नि में जा'रना कुदै हां नुहाड़े बाद च गै आएओ पैसे पैसे लेइयै आएओ अद्धे फ्ही अगर लैना होग ते हां ठीक ऐ फ्ही लाएओ फ्ही चक्कर तुस